साढ़े लाके न बड़े सारे धार्मिक त्योहार जेहड़े ऐ ओह् मनाए जंदे न ते बड़े धूमधाम कन्नै जंदे न जियां की धार्मिक त्योहार होई ए जियां दिपाली होई एई होली दशहरा बसाखी होर बी बड़े सारे त्यार न जेह्ड़े दिवाली दशैहरा दशाहरा अस मनाने होन्ने जिसलै जेह्ड़े श्री राम भगवान न जेह्ड़े ऐ ओह् रावण गी मारेआ हा ते बुराई पर अच्छाई दी जीत होई ही ते उस खुशी च जेह्ड़े अस दशैहरा मनाने होन्ने अस उस दिन अस रावण दा जेह्ड़ा पुतला बनाइयै फूकने होन्ने ते लोकें गी एह् संदेश देने होने की जे्ड़ा लोक बुरा कम्म करदे ओह्दे कन्नै बुरा होना सारे अपने अंदर दे उस रावण दे कन्नै कन्नै अपने जेह्ड़ा अंदर दा रावण ऐ जेह्ड़ियां बुराइयां न उंदा दह्न करना ते रावण दा दह्न दिवाली दिवाली बी इस दा गै इक रूप ऐ जिसलै भगवान गी लोग जिसलै चौदां बर्ष दा जेह्ड़ा बनवास कट्टियै रावण गी मारियै लंका पर विजय प्राप्त करियै जिसलै वापस आए ओह् अयोध्या वापस आए हे ते उंदी उंदी खुशी अयोध्यावासियें उनें केह् कीता घ्यो दे दिये जलाए अयोध्या आह्लें खुशी लोकें दीपावली मनाई ही की साढ़े राम भगवान जेह्ड़े न चौदां बर्ष दा जेह्ड़ा वनवास कट्टियै अयोध्या वापस आई ए न ओह साढ़े राजा होर वापस ते लोकें मनै च इन्नी श्रद्धा ही राम भगवान दे की उन बड़े धूमधाम कन्नै उंदा आगमन ऐ जेह्ड़ा उसी मनाया ते बड़ी धूमधाम कन्नै एह् चीज कीती उस तूं बाद आई होली होली होली बी बड़ी धूमधाम कन्नै मनाई जंदी जादातर मथुरा दवारिका उस उस तरफ जेह्ड़े ऐ उधर जादातर मनाई होली जेह्ड़ी ऐ साढ़ी भगवान राधा कृष्ण होर न खेलदे होंदे सी एह् खेलदे होंदे हे ते जिनें जिनेंगी दिखियै साढ़ै इधर बी बड़ा जेह्ड़ा ऐ इक धार्मिक त्योहार जेह्ड़ा बड़ा शुरू होई चुके दा ऐ एह्दे बेच अस बक्खरे बक्खरे रंग लेइयै इक दूसरे ई रंग लाने होनें आं ते खुशियां जेह्ड़ियां ओह् बंड़नें होनें खुशियां जेह्ड़ियां ओह् बंड़नें होन्ने ते एह्दे कन्नै इक कहानी जुड़ी दी की जिसलै जेह्ड़ा हिरण्कश्यप राजा हा ओह्दा जेह्ड़ा पुत्र हा प्रह्लाद ओह् भगवान बिश्नु दा बड़ा जेह्ड़ा भगत हा ते जेह्ड़ा हिरण्कश्यप ऐ उसी मंजूर नेईं हा ओह्दा पुत्र ऐ ओह् भगवान बिश्नु दी पूजा करै ओह् चाह्ंदा हा की जेह्ड़ा मेरा पुत्र ऐ ओह् मेरी गै पूजा करै ते मैं गै भगवान आं ते उन प्रलाप गी अपना जेह्ड़ा पुत्र ऐ उसी मारने दी बड़ी गै कोशिश कीतियां पर असफल गै होआ कामयाब नेईं हो पाया अपनी जेह्डी कोशिश दे बिच उन अपनी भैनां ई आक्खे दा हा ते उन अपनी भैनू गी आखेआ की उसी ओह्दी अग्ग वरदान मिले दा हा की ओह् अग्ग दे बिच नेईं जली सकदी ते उन अपनी भैनू गी बोलेआ की तूं जेह्ड़ा ऐ मेरे पुत्र गी अग्ग च लेइयै बैठी जा ते मेरा पुत्र जेह्ड़ा भस्म होई जाग एह्दा नामोनशान मिटी जाग क्योकी ओह् भगवान बिश्नु दी पूजा करदा हा ते उसी फिर ओह्दी जेह्ड़ी ऐ ओह्दी भैन ऐ उनैं इया गै कीता लकड़ियां ओह्दे उप्पर अग्ग बालियै ते उसी अग्नि जेह्ड़ी ऐ अस मुड़ै उस गी लेइयै बैठियै ते जिसलै अग्ग लाई ते उस उस जिसलै अग्ग लाई तां उसलै जेह्ड़ी ऐ प्रह्लाद हा ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् बची आ पर जेह्ड़ी ओह्दी बुआ ही हिरण्यकश्यप दी भैन ही ओह् उस अग्ग दे बिच ओह् जली एई केह् आखदे क्योंकी उस वरदान जेह्ड़ा ऐ ओह् गलत फायदा चुक्कने दी कोशिश कीती ही ते इस करियै उंदी जेह्ड़ी ऐ ओह् मृत्यु होई एई ते ओह्दे कोला लेइयै अस रोज होली दे इक दिन पैह्लै जेह्ड़ा ऐ ओह् होलिका दह्न करने होने ताकि जेह्ड़ी साढ़े अंदर च जेह्ड़े साढ़े बुराई ऐ ओह् मिटी जा ते साढ़ी जेह्ड़ी अच्छाई ऐ ओह् आई जा सामनै एह्दी एह् अग्गुआं गितै जेह्ड़ी ऐ साढ़े इधर जेह्ड़ी ऐ भारत दे बिच हिंदुएं दा त्योहार होली ऐ एह् बड़े धूमधाम कन्नै मनाई सकदा की एह् त्योहार खुशियें दा प्रतीक ऐ की अस लोकें दी बेरंगी की जिंदगी च रंग भरनें न बेरंगें रंग भरदे न एह्दी वजह् कन्नै जेह्ड़ी ऐ लोक खुश होई जंदे न इस दिन बोह्त जादा भंग बगैरा पींदे न ते अपनी खुशी जेह्ड़ी ऐ ओह् जाहिर न फिर आई आ बसाखी बसाखी आई जा ते दिन चढ़ी आ ओह् जेह्ड़े ऐ किसान जेह्ड़े ऐ ओह् अपनी जेह्ड़ी ऐ फसल ऐ उसी उसी कटदे न ते उस दिन चीजां होंदियां फसल बगैरा कट्टी जंदी कटाई जंदी इस्सै करियै जेह्ड़ा ऐ साढा जेह्डा ऐ बसाखी दा त्योहार ऐ एब्बी जेह्ड़ा ऐ बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जंदा एह् पंजाब च बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जंदा ते हून साढ़े पूरै जेह्ड़े ऐ भारत बर्ष च एह् मनाया एह् मनाया जंदा ऐ ते अस जेह्ड़े ऐ त्योहार बड़ा धूमधाम कन्नै मनाने होनें साढ़ै जेह्ड़ा धार्मिक भारत जेह्ड़े ऐ ओह् इक जादा इक त्योहार होर ऐ ओह् ऐ नवरात्रे जेह्ड़े पूरे नौ देन चलदे न ओह्दे बिच दुर्गा माता दी जेह्ड़ी पूजा होंदी न ते जेह्दे बिच दुर्गा माता दी पूजा गै लोक पंडाल लांदे जेह्दे च लोक गरवा डांडियां एह् सब खेढ़दे न ते मता रानी गी प्रसन्न करदे न एह् त्योहार बंगाल च मनाया जंदा बंगालै दे लोग बड़े जादा इसी मनांदे न ते नवरात्रे साढ़े पूरे भारत बर्ष च मनए जंदे न बड़ी धूमधान कन्नै मनाए जंदे न ते बड़े शैल तरीके नै मनाए जंदे न ते साढ़े जेह्ड़े धार्मिक जेह्ड़े त्योहार न एह् बड़े धूमधाम कन्नै साढ़े हिंदुएं दे त्योहार ऐ जेह्ड़ी ऐ एकता प्रतीक ऐ कि पूरे हिंदू जेह्डे़ ऐ त्योहार मनांदे न ते धूमधाम कन्नै मनांदे न ते इक जुट होइयै जेह्ड़े ओह् सारा कम्म करदे न एह्दे कन्नै में तोआनूं आखग की साढ़े जेह्ड़े हिंदू त्योहार होली दिवाली दशैहरा बसाखी नवरात्रे एह् धूमधाम कन्नै मनाए जान धूमधाम कन्नै मनाए जान ते जेह्ड़े साढ़े हिंदू दी एकता बनी रवै धन्यवाद